हैलो हां जी हां जी में ट्रैवल लाइव टू ट्रैवल दा बोला दियां आं बोलो हां जी मैडम जी ठीक ऐ रेम ऐ बिलकुल नेईं नेईं नेईं तुसें घूमना कुद्धर कुद्धर ऐ में तुसेगी पैह्लें एह् सनानियां कि पैह्ला इत्थुं दर्शन होंदा इ'यां स्हेई मतलब जम्मू दा अगर गड्डी साढ़े कोला लैंदे हे तुस कैह्दे च आए ट्रेन च आए जां एयरपोर्ट च आए ज्हाजै च आए अच्छा ट्रेन च आए तुस जम्मू उतरे हे जां कटरा उतरे हे कटरा उतरे न फिर थुआढ़ा पैह्ला दर्शन समझी लैओ इत्थां नौ देवियां करी लैओ ठीक ऐ पैह्ले एह् सनाओ थुआढ़े मैंबर किन्ने न फैमिली बिच्च कोई गड्डी बी ते चाहिदी न पंज बंदे ठीक ऐ कम्फ़र्टेबल तुस इनोवा बिच्च तुस पूरी फैमिली कम्फ़र्टेबल रौह्गे ठीक ऐ इनोवा तुसें गड्डी देई ओड़गे इद्धरा तुसेंगी पैह्ला कराई तुसें अगर नौ देवियां नेईं करना ऐ इत्थै तुसें सिद्धा बाबा धनसर करागे फ्ही बाबा धनसर बाबा नौ देवियां नी यरो इद्धर एह् नांऽ भुल्ला दा बाबा जित्तो पैह्ला थुआढ़ा बाबा जित्तो कराई ओड़गे दूआ तुसें बाबा धनसर करागे त्रीआ तुसेंगी नौ देवियां करागे ते ओह्दे अग्गें तुसें अस लेई जाह्गे इद्धरा सिद्धा सेयाड़ बाबै इक सूला पार्क बी पौंदा बिच्च ओह् बी कराई ओड़गे सेयाड़ बाबा लेई जाह्गे तुसें राफ्टिंग करनी होग ते तुसेंगी अस राफ्टिंग बी कराई सकनें ओह्दे अग्गें तुस चली जाओ फ्ही शिवखोड़ी आई गेआ शिवखोड़ी दा बापस तुसें अगर जम्मू ड्राप करना होग ते इनोवा तुसें गी पौना कोई छे ज्हार रपेआ अगर तुसें बापस कटरा ड्राप करना होग ते तुसें पौना पंजताली सौ रपेआ हां जी हां जी हां जी जां ते अगर टाइम किन्ना पैह्ले तुस एह् सनाओ लोकल अगर दो चार घैंटे फ्ही तुस इक्कै कम्म करो इक ते आई गेआ एह् करी लैओ बाबा जित्तो करी लैओ नौ देवियां करी लैओ ते बाबा धनसर करी लैओ क्योंकि उत्थे न्हाने श्हाने दी जगह बी ऐ तुस अच्छा ओह् इक टूरिस्ट एरिया बी अच्छा ऐ तुस करी सकदियां ओ हां जी एह् एह् नंबर थुआढ़ा गै न एह् मी सनाई ओड़ेओ क्योंकि असें गड्डी अग्गे अरैंज करनी होंदी गड्डियां साढ़ियां अपनी गै न फिर बी बुलाना पौंदा पर्ची कटानी पौंदी हां जी हां जी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ